मैं दक्षिण भारत में से इडली सांभर बनाना पसंद करूंगी क्योंकि हमें इडली सांभर से खूब सारे फ़ायदे मिलते है जैसे कि उससे हमारा वज़न कम होता है उससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है और इडली सांभर हमारी आँतों के लिए फ़ायदेमंद होता है इसलिए मैं इडली सांभर को पकाना पसंद करूंगी